ہیلو جی جی جی جی میں ڈاکٹر صاحب ہی بول رہا ہوں

اچھا اچھا جی اور کیا پرابلم ہے آپ کو

آپ کو میں یہ سجیشن دوں گا کہ آپ مجھ سے آ کے ایک بار کلینک پہ مل لیجئے اور اپنے سارے پرانے جو میڈیسن آپ نے لے لی ہیں اور ساتھ کے ساتھ میڈیسین جو آپ نے لی ہے وہ ساتھ کے جو بھی آپ کے پرانے ٹیسٹ ہیں جی آپ جی جی جی جی جی آپ صحیح صحیح صحیح جگہ آئے ہیں آپ جی صحیح جگہ آئے ہیں آپ تو آپ تو پہلے جو آپ کا وہ تھا کیا بولتے ہیں جو بھی آپ کے پرانے پیپرس ہوں وہ لے کے اور جو بھی آپ نے دوائی لی ہے وہ وہ لے کے آپ مجھ سے میرے میرے اس پہ کلینک پہ آپ ملنا میرا کلینک ہے دریا گنج میں در دریا دریا دریا گنج میں انصاری روڈ پر

ہاں جی جی جی وہ ہم دوبارہ کروائیں گے کچھ ٹیسٹ آپ کے دوبارہ کروائیں گے

جو نہیں نہیں نہیں میں ابھی نہیں ملوں گا کیونکہ ابھی کل انڈیپینڈینس ڈے ہے تو اس کے بعد ہی میں آپ کو میں آپ کو وینیس ڈے کو ملوں گا وینیس ڈے کو وینیس ڈے کو صبح نو سے صبح نو سے بارہ اور ایوینگ میں چار سے آٹھ آپ کو پہلے اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا آپ کو اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا تبھی ہماری تبھی ہماری ملاقات ہوگی ٹھیک ہے وہاں پہ ایک آئینگے وہاں پہ ہمارے ریشپسنسٹ ہوگا وہ آپ کو دے دے گی وہ آپ کو اپوائنٹمنٹ دے دے گا آپ اپنے نمبر کے اکارڈنگ آ جانا ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپنی رپورٹس وغیرہ ساتھ رکھیے گا ٹھیک ہے